हेलो मैम आपको छाया कुशवाहा रेस्टोरेंट से बोल रही हैं हमने आपके यहाँ से खाना ऑर्डर किया था लेकिन आपके यहाँ का खाना एक भी अच्छा नहीं है उसमें जो आपने खाना बासा दे दिया है उसको ताज़ा खाना आपने दिया ही नहीं है ऐसा लग रहा है कि आपने सुबह का पैक करके दे दिया है आपको खाना ठीक से देने और तंदूरी चि तंदूरी जो रोटी हमने मंगाई थी उसमें तो घी ही नहीं है वह भी पूरी सूखी है ताज़ी तो लग ही नहीं रही है आप कैसी खाना देते आपको खाना अच्छा देना चाहिए आपने रेस्टोरेंट का और नहीं तो आज से तो हम अब आपके यहाँ से बिल्कुल भी कुछ नी मंगवाएंगे खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि आप खाना ठीक से नहीं देते हो खाना आपको अच्छी तरह से देना चाहिए कैसे भी दे देते हो आप खाना हमने ऑर्डर इतना अच्छा ऑर्डर दिया पनीर पनीर की सब्ज़ी किया था पनीर उसमें पनीर तो है ही नहीं कुछ पनीर का तो बिल्कुल है ही नहीं उसमें मटर ही हैं बस वह भी मटर हैं तो थोड़ा बहुत हीं है उसमें आपने कैसे सब्ज़ी बनाई है न ही आपके यहाँ चावल सही चावल भी आधा कच्चा सा है कैसे आप बनाते हो खाना आपको समय पर आपने समय पर भी नहीं दिया बहुत विलम्ब कर दिया लेकिन वह खाना भी अच्छा नहीं है इसलिए हम यह आपके पास खाना वापस लौटा दिए हैं आप देख लीजिएगा आप